ہلو ہاں احمد السلام علیکم ورحمتہ اللہ کیا حال ہے بھائی پہچانے ہاں الحمد للہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور کیا ہو رہا ہے آج کل ہاں میں ابھی جو علی گنج سے جو ہوں نا شفٹ کر گیا وہاں کریم گنج میں ہاں دوسرے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گیا میں ہاں دیکھو نا اصل میں تم کو ہم کال کیا تھا اسی وجہ سے کہ ابھی دیکھو ایڈریس چینج ہو گیا میرا سمجھے تو ہم کو جو ہے پین کارڈ میں جو ہے نا اپڈیٹ کروانا تھا ایڈریس کو ہاں وہی ہم سوچا کہ تم سے مشورہ لیں تم کو زیادہ معلومات ہے اس کے بارے میں ہوں ہوں ہاں سائبر کیفے تو ہے یہیں پر ہے پاس میں ہی کھولا ہے ایک اچھا ہاں ٹھیک ہے اچھا اچھا ہاں فوٹو بھی ہے یہ بھی ہو جائے گا آدھار کارڈ کا فوٹو کاپی ہے نا ہاں کے وائی سی فام اچھا اس کو بھرنا پڑے گا کیا او ہاں ہاں پین نمبر تو یاد ہے ہم کو ہے میرے پاس اس کا فوٹو بھی ہے اچھا اچھا او یہ ساری چیز اٹیچ کر کے دے دینا ہے ہے نا اچھا اچھا اچھا یار کتنے دن میں آ جائے گا یہ اپڈیٹ ہو کر او سات سے پندرہ دن لگ جاتا ہے ہے نا او اچھا اچھا اور کوئی ڈاکومینٹس وغیرہ نہیں نہ لگے گا او ہو ہے نا چلو صحیح ہے ہاں نہیں یار وہی تم سے جو ہے نا ہم سوچا کہ پوچھتے ہیں تم کو زیادہ معلومات ہے ان سب چیز کے بارے میں اور جانتے ہی ہو کب ضرورت پڑ جائے پین کارڈ وغیرہ کی اسی لیے اپڈیٹ کروا لینا ضروری ہے ہاں ہاں نہیں میں آج ہی جاؤں گا آج جو ہے نا کروا لیتا ہوں اس کو ہوں ہوں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے چلو انشا اللہ پھر بات ہوگی اللہ حافظ